सिरां जिल्लायाव गाहाय दावबायनाय खाबुफोरा जाबाय गारि हान्था मेला बाइक आरो खार खार बाइक स्कुटिफ्रा बांसिनै हान्था मेला खालामनो हायो आरो बेफोरो खाबुफोर दंसिनो लामा सामाफोराव बांसिनै खारनो हायो स्कुटि बाइक खार बेफोरल' बांसिन खारनो हायो लामा हान्थामेलायाव सिरां जिल्लायाव खार आरो बाइकफोरानो बांसिन खारो आरो लामा हान्था मेलायाव थाफानाय जेंनाफोरा लामाफोरा दाबो मोजाङै जायाखै कमप्लिट जायाखै ससे मोजां ससे गाज्रि आरो मोजां रोखोमै बानायनाय जाया बानायना होया बबेयावबा थाल गुगायो बबेयावबा मोजां लुवा बबेयावबा ससे गालाङो बबेयावबा बोसोरसेयानो खारजाया मास मोनसे गाहामजोंनो अखाजों गुगायो गारि डाम्फार गारि खारै खारै लामा सामाखौ गाज्रि खालामजोब्बाय आरो गुगा होजोबबाय हान्था मेलाया बुहुत गाज्रि जाबाय सिरां जिल्लायाव मानोना बे सिरां जिल्लानि लामाया जोबोद गाज्रिसै आरो हान्था मेलायावबो मोजां नंला साइखेलफोरजों हान्थिनो हाला एबा स्कुटिफोरजोंहायबो कस्थ' जासै खारफोराबो मोजां रोखोमै खारजाया बांसिनै कस्थ' जायो बिदिनो हस्पिटालफोराव इमारजेन्सि लांनांगौ साजानाय लोमजानायफोर दंब्ला लांनांगौ समाव हास्लाबा लेट जायो लामा सामाफ्रावनो बारा जालाङो बेबायदि रोखोमनि आरो मानोना बेफोरो मोजाङै दासिमबो जायाखै